مجھے آسمان کو دیکھنا بہت پسند ہے اور اور میں نے ذاتی طور پر بہت سارے آسمانی واقعوں کو دیکھا ہے جیسے سورج پر گرہن لگنا چاند پر گرہن لگنا اس کے علاوہ ٹوٹتا ہوا ستارہ اور آسمان سے تیز بجلی کا زمین پر گرنا میں نے دم دار ستارہ بھی دیکھا ہے اور بڑی دوربین سے کئی آسمانی چیزیں دیکھی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جن کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے